योगा एक व्यायाम छियै योगा करै से लोकके देहमे फुर्तियो आबि जाइ छै आओर व्यायाम मजगूतो सभ देह सभमे भए जाइ छै ई कारण लोग योगा करैक साथ साथ व्यायामो भए जाइ छै उठ बैठ आओर लटक ऊपरसँ नीचाँ मुड़ी करै छै जेकर सभके पेट बाहर रहै छै ओ अन्दर चलि जाइ छै एहि कारण जाहिसँ मोटा आदमी पतला हल्कासँ मैडियम साइजके भए जाइ छै ई कारण व्यायाम योगा करना चाही हर एक आदमीके करना चाही बच्चासँ बूढ़ा लऽ कऽ सभ करना चाही कभियो हिचकिचाना नहि चाही एहि खातिर पुरे गाँव सभमे शहर सभमे योगा व्यायाम चलै छै हाथके ऊपर नीचाँ करऽ जम्पिंग सुबह शाम करना चाही नहि होइ छै तऽ दू तीन किलोमीटर दौड़ना चाही अथी योगा सभ करना चाही यो व्यायाम सभ जहाँ मन सुबह सुबह हवा सभ भी लागि जाइ छै ई कारण हर आदमीके करना चाही योगा आओर योगा करैके साथ साथ एक दुटा सॉन्ग सभ भी गाना सभ गाबि गाबि कऽ योगा करैक बात कुछ अलग रहै छै सभ गाना सभ भी गाबि गाबि कऽ करना चाही आओर घुमना भी चाही डेली डेली घुमैसँ देह आरम फुर्ती होइ छै कोनो भी बीमारीसँ अलग रहै छै कोनो बीमारी सभ नहि होइ छै ओकरा आओर कोनो चीजके शिकायत सभ नहि होइ छै ई कारण डेली योगासँ व्यायाम सभ करना चाही घुमना चाही दू तीन किलोमीटर पानि सभ किछु नास्ता सभ कैरिके हल्का हल्का पूरा भैर पेट नहि हल्का सा खाना खाके घुमना चाही कभियो भी हिचकिचाना नहि चाही ई सभ करै से ई खातिर ई खातिर हर दोस्त सभमे भी बताना चाही योगा करना चाही आओर इसकुल सभमे भी बतबै छै सर सभ भी करना चाही ई कारण सभ इसकुल सभमे प्रैक्टिस सभ करबाओल जाइ छै प्रार्थना सभके बेर जे ई सभ करना योगा सभ करना चाहिए घुमना चाहिए रेस सभ भी होइ छै ई सभके अथी जादा दोस्त सभमे ई सभ बात शेयर करना चाही कि दोस्त सभ भी घुमतै पूरे परिवार सभ जाहि सऽ ई देशमे कोइ बीमारी आबै से दूर रहै कभियो भी ई सभ बीमारी से अलग रहना चाही ई कारण योगा आ व्यायाम डेली करना चाही डेली करैसँ देह आरमे फुर्ती आबै छै कभियो भी आलसी जेकाॅं मोन सभ नहि होइ छै एहि कारण डेली सभ योगा करना चाही आओर ई हरेक आदमीके बताना भी चाही आओर दोस्त सभमे ई सभ बात शेयर करना चाही कभियो भी हिचकिचाना नहि चाही योगा करनेमे आओर दो तीन किलोमटेर डेली दौड़ना चाही ई कारण जे देह हाथ मजगूती आओर कभियो बीमार आलसी आओर कोनो बीमारी सँ अलग रहै छै